हाँ नमस्ते दी बोलिए क्या चाहिए आपको दीदी पहले हमे पहले हम बता दे रहे हैं हमारे समय क्या क्या मिल रहा है आलू पनीर हो गया है बाटी चोखा हो गया है आलू पालक का हो गया है और पनीर पालक गोभी गोभी का सब्ज़ी हो गया है आलू पनीर का सब्ज़ी एक सौ दस रुपये का है प्लेट आलू पालक आलू पालक का है एक सौ बीस रुपये और बाटी चोखा का है नब्बे रुपये आप क्या लेंगी तो नब्बे रुपये नब्बे प्ले हैं प्लेट हैं आपको तो मिल जाएगा जी स्वादिष्ट है एकदम नहीं आप खाकर तो बताइए चिखिएगा तभी तो पता चलेगा कि कैसा किसी सिकायत का मौका देंगे ही नहीं हम नहीं दी आइए देखिए सिकायत का मौका नहीं देंगे आप आइए पहले तो शिकायत का मौका देंगे ही नहीं आपको पालक पनीर भी है पनीर का सब्ज़ी भी है आलू के पराँठे भी हैं मूली के पराँठे भी हैं मेथी के पराँठे भी हैं क्या चाहिए आपको हाँ हाँ जी आपको तो मिल जाएगा चालीस रुपये है हाँ चालीस चालीस रुपये में चार मिलेगा सुबह आठ बजे से यह ग्यारह बजे तक का रहता है तो ग्यारह बजे तक रहता है यह ग्यारह बजे तक रहता है चलिए ठीक है दी नमस्ते दी